हँ हेलो हँ हँ ई मोबाइलके दोकान छिए कि अच्छा अच्छा हमरा हमरा मोबाइले खरिदबाके अछि आओर एक आदमीसे ई नम्बर अपनेँके दोकानके लेलहुँ हम हँ हमरा हमरा किछु जानकारी चाही अहाँके मोबाइल सम्बन्धी जे छै जे हँ हम जे छै नोकियाके छै अपना लगमे सेट अच्छा यौ हमरा हमरा लोकनि छिए गामघरमे रहैवला लोक ओतेक जे छै से मोबाइलके बारेमे जानै नहि छिए हमरा चाही एहन मोबाइल जकर फोटो एकदम साफ सुथरा जे छै दूध जकाँ जे छै देखलिए जे छै कोनो झलफली नहि रहै टावर बढ़िआँ जकाँ आएल धड़धड़ाके कतेक हँ

हँ हँ हमरा सभके ओतए लाइनोके बड़ा दिक्कत रहै छै तऽ एहन मोबाइल चाही जकर बैटरी जे छै बेसी दिन सर्विस करै अच्छा अच्छा तऽ दाम कतेक जे छै से पड़ि जाइ छै से ने बताउ अच्छा कोन जी भऽ गेल ई फाइव जी हँ हँ हँ हँ कहै छलै छौँड़ासभ जे छै से आब फाइव जी आबि गेलै फाइव जी आबि गेलै जे छै से तऽ ओतेक तऽ अच्छा तऽ ई बाइस हजार मानि लिअऽ आओर दोसरो दोसरो रेटके हैत ने मोबाइल जे गामघरके लोक जे छै से हमरा सभकेँ चाही तड़क फड़कवला नहि चाही जे छै से छौँड़ासभ जे खरिदै छै मोबाइल तेहन मोबाइल नहि चाही हमरा सभकेँ बातचीत कएलहुँ

आँए यौ बड़ करगर दाम रखने छिए अहाँ अच्छा तऽ ठीक छै हम भेँट करै छी अहाँके दोकानपर आबै छी